हेलो जी रोज़ ब्यूटी पार्लर से बोल रही हूँ बोलिए हाँ हाँ हम हम होम सर्विस भी देते हैं आपको क्या करवाना हैं मैम ठीक है मैम हमारे यहाँ फेसियल की बहुत सारी वेरैटी हैं जिसमें हम हल्दी फेसियल करते हैं फ्रूट फेसियल करते हैं डायमंड करते हैं सिल्वर और गोल्ड फेसियल आप कौन सा फेसियल करवाना चाहेंगी हर्बल फेसियल भी होता है हमारे यहाँ अच्छा हर्बल फेसियल और मैम वैक्सींग मे क्या यूज़ करना चाहेंगी आप हनी या मिल्क वेक्स अभी तो मैम दो ही टाइप की वेरैटी है जी जी ठीक है तो आप का आपकी मुझे आप लोकेशन इसी नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा और हम हमारा मतलब जब हम होम सर्विस देते हैं उसका चार्ज अलग से लगता है और जो आप ये सर्विसेस लेना चाह रही हैं इसका होगा टोटल पंद्रह सौ रुपये मैम होम सर्विस आने का हो जाएगा टोटल मिला कर दो हज़ार अच्छा जी मैम आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और जब मे आऊँ आपके यहाँ तो आप ध्यान रखिएगा कि जिस जिधर मैं आपका ये फेसियल वग़ैरह करूँ मुझे एक पर्सनली रूम मिल जाए ताकि मैं आपका जल्दी से आराम से फेसियल कर सकूँ जी ठीक ठीक है ठीक है थैंक यू मैम कॉल करने के लिए थैंक यू